दैलां बोथोराव जोंनि न'वाव आलासि फैयोबा सिगांहायनो आं बिनो जिरायनो सियार गंसे होग्रोयो बिनि उना दै गुसु आं बिनो लोंनो होयो इनि दसे थाखांनानै आं बिनो साहा फुदुंनानै होयो बिनिफ्राय आं बिनि थाखाय जानाय लोंनायनि ओंखाम ओंख्रि संनायनि बेबस्था खालायो बेददनि मादाव अमा एबा लखेल दाउ संनानै जाहोयो ओंख्रियाव सबाइ दालि बायदिसिना फाजा बाथोन मैद्रु बिफोरबायदिखौ सङो आङो बेफोरखौ संनो आं आलासिफोदनो संनानै जाहोनो मोजां मोनो जाहाथे आलासिया उदै बुंजासे गोसो खुसियै मोजां जानो हानाय बायदि